हॅलो कोण उलयता हां कोण उलयता आहा कितें जालें कित्याक फोन केल्लो हय हय हांव नर्स नर्सच हांव आहा

हं आहा रांव एक मिनीट तुमकां प्रेशराचे बी आसा हाय उरता मणल्या तुमी टॅबलेट घेता तर हं कितली घेता दिसाक हां बरें आतां छातयान दुखली तेन्ना घाम बी आयिल्लो हं हं गॅसान जावपा शकता पूण आमी तशें गॅसान म्हूण नीय निग्लॅक्ट करूंक शकना नी कारण तुमची बी पी वाडटा म्हण्टेकीर आनी खंयची खंयची लक्षणां ती पळोवची पडटली तुमका घाम आयलोना म्हण्टा पूण दाव्या हातांतल्यान बी दुखतालें कांय दुखलेना छातया खंय अशें दुखलें मदीं की दावें बाजून बी अशें हां किसकिसल्या बशीन जालें आनीक उल्टी आयल्या बशीन जाताली त्या वेळार संडास जाली उल्टी जाली अशें बी कितें जातालें आहां केन्ना गॅस गॅस बी जावपाच प्रोब्लम आस तुमका केन्ना गॅस जाता हां गॅसाचें वखद घेता तुमी केन्नाय तशें

हां हां आनी आज कितें तशें कितें खाल्लें गॅस जावपा सारकें बटाट किंवां ताती किंवां दाळ अशें बी कितें खाल्लें हं आं हां बांगड्यान गॅस जावपा शकता इतलें एकदम बी चड खावपा जायना तशें पूण बरें आसा पूण आनी गॅस जावंक शकता पूण तरी आसताना आमी गॅस म्हूण रावपा जायना नी कारण आत तुमकां बी पी वाडटा म्हण्टकीत लागीं जे डॉक्टर अय्या आसात नी ताका तुमी संपर्क करचो पडटलो हय हय अय्याचो नंबर आसा नी तुमचे कडेन डॉक्टर अय्याक फोन करात एक आह तो पर्यंत हांव बी ट्राय करता तुमगेर येवपाचें बरें बरें बरें हां दवर